तर आयज तूं म्हाका आयचे तुजे अनुभव कसो आशिल्लो आमच्या वांगडा आनी तूं कितें शिकलो जाल्यार तूं म्हाका दोन कितें शब्दांत सांगपाक शकता सगळ्यांत पयलीं म्हणजे म्हाका मंथन जो मेळ्ळो म्हाका खूब बरें दिसलें हांव एक वेगळोच मनांत घेवन आसलो की मंथन असो आसतलो स्ट्रीक्ट आसतलो एकदम आनी तितूंत हांव एक अर्देवर लेट पावल्लों म्हज्या धाचो टायमींग आसलो पूण हांव पावल्लो जवळ जवळ साडे धांक पावलो हांव आनी म्हाका दिसलें की म्हणजे म्हणजे चूक तर केल्याच हांयेन पावलो उशिरा पावून पूण जसो म्हाका रिस्पाॅन्स मेळ्ळो मंथना कडल्यान आनी जशी म्हाका मंथनान सांबाळ्ळो ह्या आख्ख्या दोन वरांत तीन वरांत जें म्हाका तेका एक प्रस्न विचारले हांयेन तेका म्हाजे डावट्स आसले ते तेंणे जशे हॅन्डल केल्यात आनी जशे तेणे क्लियर केले तितूंत म्हाका खूब बरें दिसलें आनी आयचो अनुभव आयज हांगा येवन म्हाका खरेंच खूब बरें दिसलें हांव दुसऱ्या फावट पावला हांगां तसो पूण म्हाका हांगा सरलें वातावरण पळोवन बीन म्हाका एक एक दुसरीच दुनिया कशी ही अशें अनुभवलें एक एक तूं एक एक कॅम्पस जे आसता तितूंत एक वेगळोच वायब अशी आसता एक एक वेगळे हे आसता अनुभव आसता तसोच एक हांगासरलो वेगळोच अनुभव जाणून म्हाका खूब आनंदीत आनी खूब बरें दिसलें